अज्जकल दे इस बड्डे मतलब एह्कड़े भाग दौड़ दी जिंदगी जेह्ड़ी अस जीने आं एह् बड़ी दौड़ लग्गी दी ऐ बड़ा एह् होआ दा ऐ एह्दे बिच एह् ऐ भई जनानियें बचैरियें बी सारी ध्याड़ी कम्म काज लग्गी रौहंदियां न ते इ'नें गी सारी ध्याड़ी फुरसत गै निं लगदी इस करिेये इं'दे क'न्ने थोह्ड़ी बहोती हेल्प कराना बड़ी जरूरी होंदी ऐ जि'यां कि अस केह् करने आं मी बाकियें दा ते मी पता निं लेकिन में कोशिश करना कि अपने घर उं'दी थोह्ड़ी बहोती हेल्प कराई जाए उ'नें गी थोह्ड़ा जेहा सुख मिले उं'दा सौखा साह् निकले जि'यां कि एह् मजबूरी बी ऐनी ऐ कुसा दी कि कोई जरूरी गै करना ऐ पर जेह्डे़ लोग शौक रखदे न जि'यां में शौक रखना

ओह्दे कन्नै केह् होंदा इक ते फैमली ठीक रौहंदी दूआ कम्म काज उं'दा शैल जेह्ड़ा ओह् निभी जंदा पूरा होई जंदा कि लै भई एह् दोऐ जीऽ न आपूं बिचें एह् करा दे न इ'यां करना चाहिदा ते एह् सारें गी इ'यां करना चाहिदा में नेईं आखा दा कि में कल्ला करना ते में बड़ी ब्हादरी करना सारे गै इ'यां अपने घर करना चाहिदा ताकि घरा दी जेह्ड़ी ऐ स्हाब किताब ऐहा घर घर च प्यार बनेआ र'वै ते सारा कुछ बी ठीक होंदा ऐ इस करिये में चाह्न्ना भई तुस मेरे जेह्डे़ भैन भ्राऽ जेह्डे़ बी सुना दे ओ कोशिश करो भई एह् छोटा मोटा कम्म ऐ जेह्ड़ा एह् आपूं करो ते करना चाहिदा घर जि'यां बी कि'यां होंदा थोह्ड़ा जेहा टाइम कड्ढना चाहिदा अपनी वाइफ कन्नै थोह्ड़ी हेल्प करानी चाहिदी ऐ हेल्प कराने कन्ने केह् होंदा भई उं'दा बी थोह्ड़ा जेहा सौखा साह् निकलदा अस जिमींदार लोक आं कम्म काज आह्ले लोक आं कम्म काज बड़ा करने आं केईं बारी घरा दियां जरानियां बी बैचारियां थ'क्की जंदियां कम्म करी करी ते जे आपूं बी थोह्ड़ा बहोता टाइम लग्गे बंदे नै ते आपूं बी करना चाहिदा कोई एह्दे कन्नै कोई फर्क नेईं पौंदा केईं लोग ते समझदे न भई नेईं ऐ एह् जरानियें दा गै कम्म ऐ करना एह् नेईं तां एह् उ'नें कम्म उ'नें गै करना चाहिदा बाकी निं कुसै दा ऐसा नेईं होंदा ऐसा करने कन्नै घरा बिच ऐ जेह्ड़ा ओह् प्यार खत्म होई जंदा ते में ते चाह्न्नां कि भई तुस लोकें सारे गी एह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा टाइम कड्ढियै ते एह्कड़ा कम्म करना चाहिदा रुट्टी बनानी चाहिदी ऐ रुट्टी बनाना बड़ा अच्छा कम्म होंदा ऐ एह् सारे लोकें सिक्खना चाहिदा ऐ रुट्टी बनाने कन्नै केह् होंदा ऐ भई घरा दी ते इक ते हेल्प होई जंदी दूआ एह् ऐ कन्नै तुसें गी कुछ बनाने गी बी आई जंदा पता लग्गे कुदै कल्ला गै कुदै अग्गें पिच्छें जाना पवै बाह्र रौह्ना पवै जेकर तुसें गी पता गै नेईं लग्गेआ कि भई एह्की चीज़ कि'यां बनदी ऐ कि'यां नेईं ते बाह्र जाइयै कि'यां रौह्ना ते कि'यां रुट्टी बनानी ते कि'यां खानी इ'यां ते तुस बाहर जाइयै भुक्खे मरी जाह्गे ओ इस करिये थोह्ड़ी जेही हेल्प करनी चाहिदी ऐ घर बी ते जाच सिक्खनी चाहिदी ऐ जि'यां में आपूं जाच सिक्खी दी ऐ में बड़ा कुछ बनाई लैना मिगी बड़ा कुछ बनाने ई औंदा ऐ धन्यबाद